आं गावखौ मेराम गैयै लाखिनो बायदिसिना देहायारि आरो गोसोआरि खामानिफोर मावबाय थायो सानफ्रोमबोनि बेलायाव सानफ्रोमबो आङो बखौ मावो होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा थांनाय लकडाउन समनिफ्रायनो आं गावनि देहानि बागै बांसिन सांग्रां जायो बिसो बा गुबैयै जानाय लोंनायनि बेलायाव आगोलाव जेरैबायदि जायोमोन बेफोरबायदि जानायफोरखौ आङो खमायबाय बेदर ना थाव मसला मस्लि बेफोरखौ सिगङाव आङो मोनसे दबथायनाय गैयै महरजों एबा बेबायदि बारा गोथौ साननाय गैयै नोजोरजों लायोमोन नाथाय लकडाउननिफ्राय आङो एसे मिथिनाय बायदि मोनो गावखौ आरो जिहेतु बेमाराबो बांनायनिख्रुइ बांदोंमोन बे समाव मोनसे गोसोआव गिनायबो फैदोंमोन जे जों जानला मोनला खालामोबा बेरामा करना बेरामा हमोबा जोङो हयथ' मोजाङै हामनाय नङा एबा देहा फाहामसालिफ्रावबो जायगा गैयै बायदि जादोंमोन बेफोरनि थाखाय गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौ गावनि गोसोखौ मोजाङै लाखिनांगौ बिदि साननानै आङो गोबां वेबसाइटफ्राव नागिरदोंमोन जे मोजां गोसोआरि देहायारि सोलेरारि बित नि थांखिजो बोरै जोङो गाव गावखौ मोजाङै लाखिनो हायो थिग बिदिनो आङो गोबां बेबायदि सोलेरारि एबा सिजौआरि गियाननि फुंखा नायगिरनो थांनायाव आङो नायदोंमोन ब्रह्म कुमारि इसकन थिक बेदिनो रबिसंकर आरो सतगुरु होननाय आरो रामदेब बिनि अनगायैबो यगदा सतसं ससाइटि फरमहंस' यगानन्द होननाय बिथांनि आफाद आरो मावनाय दांनाय

बे माब्रैहाय देहाखौ जों मोजां लाखिनो हायो माब्रैहाय जोङो गोसोखौ हमथानानै गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो बिफोरबायदि नायनायाव आरो बेफोरबायदि नागिरनायाव आङो मोननो हादोंमोन मोजां मोजां यगा खालामनायनि आसन खालामनायनि नेम खान्थिफोरखौ आरो बेफोरखौ आं लासै लासै माबानो हमदोंमोन फालिनो हमदोंमोन गावनि जिउआव आरो बै समनिफ्रायनो आं दिनै सिम फुङाव सिखारनानै आयथिं आखाइ मोखां सुनायनि उनाव बिसिनायाव जिरनायनानै आसनप्रानेम खालामो आरो इस्वरखौ थांखिनानै जा धियान खालामनांगौ बेखौ खालामो आरो आं सानो गावनि जानायखौ खन्थ्रल खालामनायनि गेजेरजों हमथानायनि गेजेरजों गोसोखौ हमथानायनि गेजेरजों लासै लासै आंनि माबाफ्रा देहायारि थासारिया साबखांदों आरो आगोलाव आङो बायदिसिना मुलि जानो गोनां जायोमोन प्रेसारनि मुलि गेसनि मुलि देहायारि बायदिसिना जाथाय फिसा फिसौ माबाफ्रा जाबाय थायोमोन दा बिफोरबायदिखौ आङो गैया गैला बा लासै लासै खमायलांबाय गैला जालांबाय ओरै होननानै गोसोआ आंहा मानिबाय आरो माबोरै सोलिलांनांगौ मा खालामनांगौ फुङाव सिखारनानै माबोरैहाय दिनाव समखौ मोजाङै ओंथि गोनाङै बारहोनांगौ मोनानि उन्दुनाय समहालागै बोरैहाय समखौ हगारनांगौ बोरै सुबुंफोरजों जोङो सोमोन्दोफोरखौ लाखिनांगौ रजों जोङो सोमोन्दोफोरखौ लाखिनांगौ जोङो सुबुं माहारि गावजों गाव अनलायनांगौ आरो हेफाजाब होलायनांगौ सिबिथाय होनांगौ बिफोरनि गेजेरजों जों इसोरखौ मोननो हायो बे मोन्दांथिया आंनियाव फैबाय आरो आं दा गावनि देहा मोदोम गोसो हमथानानै मोजां खामानि मावलांनायाव मुखुब जानो हाबाय बिनिखाय